पूर्णियाँ जिलामे अभी तऽ बहुत बढ़िआँ व्यवस्था छै बुजुर्ग सनि रऽ सरकार रऽभी बढ़िआँ व्यवस्था छै कि पेंशन दए छै ओकरासँ हम अपनो जीविकापार्जन ई नहि कि जीविकापार्जनमे एक होइ छै कि खाना पीना ओ तऽभेलैकि चारि सए रुपिआ इ मिलै छै वृद्धाश्रमके आओर महिलाके विधवा पेन्शन आओर जे साठि बरस पुरि जाइछै ओकरा मिलै छै पेन्शन ओ सरकारके बढ़िआँ सुविधा छै ओकरासनिके अपनो उपरि खर्चा जे छै कभी कदाल गेलै कही चाय ओ फलना चिलना या पान पुड़िया मद्य निषेधमे होना नहि चाहिए मद्य निषेध करि तभी मिलै छै चारि सए टका तऽ ओकरामे कभी भेलै दवाइ भी जरुरि पड़ि गेलै तऽ अपन दवाइ ववाइ भी लऽ लेइछै आओर ई चीज सरकारके बढ़िआँ छै आओर होना भी चाहिए मनोरञ्जनके भी साधन होना चाहिए जाहिसँ अभी सरकारसँ ओरसँ भी मिल रहल छै पञ्चायतमे या आओर सभ इसकुलमे जिम तिमके सुविधा ओ भी लए ताकि ओकरो हड्डी कैल्सियम जे बनेछै आओर मजबुत रहतै व्यायाम करलाके बाद सरकारक तऽ बढ़िआँ ई सिस्टम छै आओर होना भी चाहिए आओर एक जगह आजकल तऽ सबसँ निकलि गेलो छै डाइट सेट जे बुढ़ा बुजुर्गके जानए भी नहि चलाबै लए आओर लोग देखैलए टीवी देखै छै टीवीमे समाचार लए छै लोक आओर होना भी चाहिए जे बैठिके होइ छै ओ चीज टीवीमे नहि मिलैत छै बैठलाके बाद पाँच आदमी तऽ पाँच तरहकेँ बात होइ छै मनोरञ्जन भी स्वास्थ्य भी विषयमे समाज रऽ विषयमे कि चलि रहल अछि समाजमे परिवेश की सभ होना चाहिए पेन्शनके सुविधा सरकारके ओरसँ ठिके छै आओर होना भी चाहिए किछु